जी हाँ मैंने अपने जीवन में ऐसे कई सारे वैकल्पिक रन्निंग वर्काउट को आज़माया है जो मेरी इस्ट्रेंथ और मेरी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा प्रभाव डालते हैं जैसे कि मैंने अपने जीवन में इस्प्रिन्ट इंटरवल वर्काउट को अपनाया है इस वर्काउट में हम इसप्रिन्टल एवं समय के बीच बीच अंतराल में ही अपने दौड़ को आज़माते हैं जब हम प्रतिदिन दौड़ते रहते हैं तो हमारे शारीरिक एवं मानसिक विकास काफ़ी अच्छा होता है हमें किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य की हानि नहीं होती है एवं हमारा मन भी हमेशा ही प्रफुल्लित रहता है हमारा मन तन एवं शरीर काफ़ी अच्छा महसूस करता है और किसी भी कार्य को करने में हमें काफ़ी अच्छा लगता है हमारी बुद्धि भी का भी विकास होता है इसलिए हमें प्रतिदिन ही दौड़ते रहना चाहिए अपने जीवन में दौड़ को हमेशा ही अपनाए रहना चाहिए